नमस्ते नमस्ते आपकी दुकान है फल की क्या हाँ मेरे को फल चाहिए केला चाहिए सेब चाहिए अनार चाहिए मौसम्बी चाहिए और अनानास चाहिए कैसे हैं यह सब पाँच पाँच किलो मेरे को चाहिए हाँ पाँच पाँच किलो चाहिए

हाँ केला भी चाहिए ना मेरे को चलिए ठीक है आप ही की दुकान से मैं ख़रीदती हूँ तो आप मुझे दे देना सही दाम लगा करके ज़्यादा महंगा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम क्योंकि हम लोग किसानी आदमी हैं तो उतना महँगा नहीं कर पाएंगे न थोड़ा आप ही की दुकान लिए हैं तो सोचा कि समान ले लें अच्छा अच्छा तो चलिए तो मेरे को चाहूपा देना पाँच पाँच किलो बनाकर सब फल चाहूपा देना मेरे पास अगर मैँ आपकी दुकान पर आ जाऊँगा तो आप की दुकान ही पर दे दूँगा अगर नहीं आ पाऊँगा आपको अगर मैं फोन कर रही तो आप आ जाना घर पर ले लेना आपको पैसे से मतलब मेरे को फल से मतलब है पैसे से मतलब है कितना माने

ठीक है नमस्ते